जि'यां कि ट्रडीशनल गेम्स होई जि'यां करी जेह्का कुड्ड होई गेआ और केह् होई गेआ जिसी अस कबड्डी बी कबड्डी बी आखदे आं और बड़ी सारी और अदर गेम्स होई गेई जेह्ड़े साढ़ी कल्चर आलरडी प्रमोट करदी ऐ खास करियै रूरल एरिये च ठीक और ओह् केह् रोल निभा दी ऐ रोल एह् निभांदी ऐ कि साढ़ी इक पहचान होई जंदी उस एरिया कन्नै कि अस कुत्थूं बिलांग करने आं और साढ़ी केह् पहचान ऐ साढ़ी पहचान उ'ऐ जेह्ड़े पिछले साढ़े बुजुर्ग करदे आए तो ओह् साढ़ी इक पहचान होंदी ओह् असें ओह् साढ़ी पहचान होंदी